स्कूलों में अलग अलग तरीके के विषय पढ़ाए जाते हैं खासकर यदि हम माध्यमिक स्कूल में बात करें तो सभी तरह के विषय हैं हिंदी है अगले भाषा है संस्कृत है विज्ञान है गणित है इस तरीके के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं शिक्षक अच्छे और स्वशिक्षित है इसके पैमाने अलग अलग है यदि आप कहते हैं कि शिक्षक स्वशिक्षित है तो इसमें कोई दो मत नहीं है सभी शिक्षित मतलब पूरी तरीके से क्वालिफाइड हैं ट्रेंड है लेकिन अच्छे है कि नहीं इसको हम अभी नहीं जा सकते अच्छे होने का पैमाना बहुत अलग अलग सद्भाव में है अच्छे यानि की क्या वो विषयों को ढंग से पढ़ा पाते हैं उसको अच्छे में देखेंगे क्या वो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं उसको अच्छे में देखेंगे क्या वो नियमित है उसको अच्छी में देखेंगे क्या वो उनका प्रशिक्षण प्रॉपर हुआ है और वो प्रशिक्षण को जैसा उनका प्रशिक्षण हुआ है उस प्रशिक्षण को वैसा ही वो जमीन पर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इसको हम सब अच्छे के पैमाने में देखेंगे तो विषय तो अलग अलग पढ़ाई जा रहे हैं शिक्षक स्वशिक्षित भी हैं लेकिन वो अच्छे हैं या नहीं है इसका पैमाना हमको तरीके से जांचने की जरूरत है और तभी हम कह पाएंगे कि शिक्षक अच्छे भी हैं और स्वशिक्षित भी है